हँ अहाँ के बजै छिए अच्छा की आब बाजू ओ एखन टाइम लगतै तऽ परसू भेट जाएत जल्दी कोना भऽ जेतै अहाँ जतेक जल्दी माँगि रहल छिए से कोना बहुते पइसा तऽ अहाँके मतलब सूट सिआबऽके तऽ चारि सओ तऽ लगबे करत तीन सओमे सी दैए लेकिन अहाँ मतलब कतेक जल्दी माँगि रहल छिए तऽ कनि तऽ मतलब लगबे करतै मेहनत लागै छै नहि कोना हेतै हँ अहाँ जतेक जल्दी माँगि रहल छी दस टा रुपैआ तऽ कहिआ तक देब दू तीन दिन अहाँके रुकऽ पड़त तखन भेटत हूँ अहाँके कहिआ काज अछि चारिम दिना काज अछि तऽ हँ भेट जेतै दस टा रुपैआ कम कऽ देबै लेकिन पाइ तऽ लागत ओतबे अहाँके दू सओमे कोना हेतै काल्हि एतेक जल्दी कोना हम अहाँके सीकऽ दऽ दिअ अहाँके बहुते आदमीके रहै छै तऽ बीस रुपैआ कम कऽ देब लेकिन पाइ अहाँके लागत ओतबे हमर टेलर सीतामढ़ीमे सरावगी चौकपर अछि